जी मैम नमस्ते जी हमें ज़मीन चाहिए थी जैसे आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पर है इससे जैसे कि हमें वैसे मार्केट में चाहिए तो मार्केट का नाम बता दीजिए जैसे कि आज़मगढ़ में है तुलसी भवन जी हमें मेन रोड पर ही लेना है आप उसका अमाउंट बता दीजिए या फिर कागज़ उगज़ होगा जो आपको चाहिए रहेगा बता दीजिए क्योंकि इनको लेना है क्योंकि में जी बिल्कुल

जो आपने बोला माऊ माऊ रोड वाला है क्या मतलब वह उसी मैन मार्केट में है या फिर जैसे कि कुछ मार्केट भी होता

तो आप यह तो बता सक ठीक है मतलब यह तो बता सकते हैं ना कि यह एमाउंट कितना जैसे कि जिसे एक एक जैसे कितना अमाउंट होगा मतलब ठीक है मतलब हम जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मतलब एदा अंदाज़ा बता सकते हैं अंदाज़े में कितना जी देखिए मतलब महंगा ही हो बट वह मैन सिटी में हो जो आपने बोला मऊ वाला है जो ठीक है हम देख ले रहे हैं जैसे कहते हैं ना मतलब कि वैसे ही क्या कहते हैं एमाउंट तो बता सकती हैं ना कि कितना लग रहा है जी बिल्कुल कितने नहीं जो यह मेन रोड वाला है क्योंकि वहाँ पर रहेगा तो जैसे कि कोई भी हम अगर शॉप खोल सकते हैं तो

जी तो हमें जो आपने बोला है मऊ मार्केट वाला है मुझे वह काफ़ी अच्छा लग रहा है आपने बताया और वह बेटर भी लग रहा है जी जी बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके नमस्ते नमस्ते